हाथ से बने कपड़े और बाजार में बने रेडीमेड कपड़ों में से बहुत ही अंतर है जैसे कि हाथ से बने हुए कपड़े डिजाइनदार नहीं होते लेकिन अच्छे होते हैं वा उनकी क्वेलटी वगैरह देख लो जैसे आपका कोई भी कपड़ा बनाओगे अपने हाथों से सिलोगे तो आप उसे पहनोगे तो अच्छा लगेगा क्या है ना उसकी क्वेलटी भी अच्छी रहेगी वो जल्दी खराब नहीं होगा और ना ही जल्दी लेकिन रेडीमेड जो कपड़े आते हैं बाजार में मार्केट साइड में उनमें क्या है ना फ़ेसन वगैरह डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं और उनकी रेट भी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या है ना लोग दिखाने के लिए तो दिखाने के लिए थोड़े महँगे कपड़े खरीदते हैं रेडीमेंट वाले और लोग उन्हें वो बहुत महँगे भी देते हें तो वो क्या है ना शो ऑफ़ करने के लिए बहुत रेडीमेंट कपड़े खरीदते हैं उनकी क्वालटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती वो क्या है ना आसानी से कहीं पे भी बैठो फट जाएंगे थोड़े देर में गंदे हो जाएंगे वैसे हो जाते हैं कपड़े रेडिमेंट वाले उनमें क्या है ना डिजाइन वगैरह आती हैं फटे हुए जो डिजाइन डिजाइन करते हैं और शर्ट वगैरह पर भी डिजाइन आती है तो वो उस वजह से लोग उन्हें पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उनमें डिजाइन वगैरह आती हैं तो उससे वो थोड़े अच्छे लगते हैं लेकिन जो अपने हाथ से बने हुए कपड़े हैं उनकी बराबरी कोई भी कपड़ा नहीं कर सकता कि जो हम लोग हाथ से बनाते हैं वो हम अपने ऊपर बनाते हैं कि किस तरह चल सकता है कितना चलेगा कपड़ा कितना क्वालटी का है कैसा है हम जो कपड़ा सिलते हैं तो बना हमारे ऊपर है वो हम किस तरीके से बनाते कपड़े हम कपड़े जो बनाते हैं हम अपनी फ़िटिंग का भी बना सकते हैं पैंट भी बना सकते हैं नॉर्मल का जीन्स वगैरह नहीं बन बनाते फ़ॉर्मन अपना पैंट बनाते वो अच्छा लगता है तो उस वजह से हम हाथ वाले कपड़े मुझे ज़्यादा पहनना पसंद है और रेडीमेड वाले कपड़े लोग इस इसलिए पहनते हैं ताकि वो सो ऑफ़ कर सकें